भारतमे तऽ नेता तऽ बहुते छै अभीके जे नेता छथिन जे राज चला रहलखिन बहुत अच्छा छथिन गली गलीमे रोड देलखिन घर घरमे नल देलखिन शौचालय भेलय एना दोसराके खेतमे शौचालय करय लए जाइ रहय तऽ गाली गलौज दै रहय बात बोली बहुत कहय रहय सुनय लए पड़य रहय एखने छै जे घर घरमे शौचालय छै कार्ड बनलय स्मार्ट कार्ड बनलय आधार कार्ड बनलय ई सबके फायदा छै जे ओ सरकार अभी भी सरकार बहुत अच्छा छथिन बहुत अच्छासँ सब चीजके सुविधा देलखिन गली गली रोड बनेलखिन बहुत अच्छा लगय छै घर घरमे शौचालय घर घरेमे नल सब चीजके सुविधा देलखिन फ्रीमे राशन मिलय छै स्मार्ट कार्ड भी बनलय आधार कार्ड भी बनलय बहुत अच्छा छथिन अइसन सरकार एलखिन गेलखिन बहुत लेकिन सबसँ अच्छा अभी जे छथिन से बहुत अच्छा छथिन बहुत बढ़िआँ अच्छा लगय छै घर घरमे नल शौचालय घर घरमे फ्रीमे राशन सब चीज मिल रहलय बहुत सुविधा छै इएह छै बहुत सरकार एलखिन गेलखिन इतना तऽ नहिये अथी भेलय